साढ़े जि'यां इत्थै मतलब माता बैश्नों ऐ ते टूरिस्ट बगैरा औंदे इत्थै अते मतलब साढ़े मेरे डैडी होर न जेह्ड़े ओह् मतलब गड्डी चलांदे ते होंदे कन्नै मतलब टूरिस्ट बगैरा साढ़े कन्नै गल्ल होंदी जां जेह्ड़े कुतै जंदे घूमने ई डैडी होर गड्डी लेइयै समान लेना होंदा घरा ते इत्थै मतलब घर बी आई जंदे कदें कदें अते साढ़े मतलब इ'यां गल्ल बात करदे अस उं'दा मतलब कल्चर बगैरा पुछदे उ'नेंई अस ओह् सनांदे असें ई अपना कल्चर अस अपना सनांदे उ'नें ई फिर खाना पीना सनांदे पुछदे अते मतलब बड़ा स्हेई असें ई शैल लगदा कि अस मतलब दूए दा इ'यां बाह्र स्टेट दा कोई औंदा ते असें ई उं'दा कल्चर पुछदे उं'दे खाने पीने दा अलग स्हाब होंदा साढ़ा बी अलग होंदा ओह् ओह् बी मतलब साढ़े कन्नै गल्ल् करियै मतलब पुच्छियै इ'यां बड़ा खुश होंदे असें ई बड़ी खुशी होंदी कू स मतलब उं'दे कन्नै ओह् करदे बड़ी इ'यां प्यार कन्नै गल्लां करदे ते ओह् बी मतलब बड़े स्हेईं मतलब बैश्नों देवी आए दे होंदे दर्शन करदे फ्ही ओह् होर बी कुतै घूमनें ई इत्थै बी मतलब बगैरा साढ़े बड़े ओह् करदे अदे उं'दी रुट्टी शुट्टियै दा उं'दा जेह्ड़ा पता लगदा एह् एह् एह् चीजां खंदे भी अस मतलब उं'दे गल्ला उ'ऐ जनेही बनांदे साढ़े घर औन ते उ'ऐ नेही बनांदे ते में मतलब खंदे उ'नें ई बी बड़ा पसंद और अपनी जेह्ड़ी साढ़ा कल्चर डोगरी दा अस उ'नें ई खलांदे मतलब अपने डोगरी दे जि'यां साढ़े डोगरा च साग ते ढोड्डा बड़ा मश्हूर ऐ अते अस उ'नें ई मतलब ओह् खलांदे उ'नें ई बड़ा पसंद औंदा अते उ'नें ई बड़ा पसंद औंदा ओह् बड़ी तारीफ करदे ओह् मतलब अपने उद्धर जाइयै बाकी फोन बगैरा करदे रौंह्दे अते पुछदे रौंह्दे वापिस औंदे मतलब हर साल इ'यां औंदे रौंह्दे उं'दे नै गल्ल करियै मतलब असें ई बड़ा स्हेई लगदा अते बड़ा मतलब स्हेईं ओह् करदे ओह् आ उत्थै इत्थै करदे साढ़े कन्नै बी अस बड़ा स्हेईं ओह् करदे लैंग्वेज बी अलग होंदी साढ़े हा लेकिन बड़ा मतलब अस स्हेई लगदा ऐ उं'दे नै गल्ल करना